आं मोजां मोन्नाय सावथुना जादों आलाइआरन बे सावथुना बर'नि गिबिसिन गाब गोनां सावथुन बे सावथुनखौ जिगुजौ दाइनजिद' मायथाइआव दिहुनदोंमोन बे सावथुननि दिथागिरिया जादों जोंदाव बड'सा बे सावथुनआव फाव खुंगुरा मोनसे गोरिब न'खरनिफ्राय थांनानै उनावहाय गावनि खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों मोनसे मोजां आरो गोजौ थाखोनि मानसि जाहैनो हायो आं बिथांनि बे फाव खालामनायखौ मोजां मोनो बेबायदिनो आंनि मोजां मोन्नाय टिभि श' आ जादों डि कपिल सर्मा श' बे श' खौ जोङो नायनानै जोङो मिनिग्लांनो हायो आरो जोङो जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो हायो लोगोसे बे श' नि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे गियान मोननो हायो जोङो माखासे फावफोर सोलोंनो हायो बेबायदिनो जोङो बे श' आव गुबुन गुबुन फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरखौ जोङो नुनानै बिसोरनि फाव आरो आदबफोरखौ खायदाफोरखौ जोङो सोलोंनानै जोङो जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो